जोङो दा गामियाव थाग्रा मानसि हिसाबै बुहुद बे एसे टाउन जायगाफोराव गिदिर गिदिर मन्दिरफोर दं बे मन्दिराव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ माब्लाबानि समाव हाबा जुलि ज'रा जुलिफोर होयो आरो जोङो एसे गोजानाव मोजां मोजां मन्दिर थानायाव जोङो बेरायनो थाङो बा खुलुमहैयो बोसोराव बिदिनो बुहुद दिन लायै लायै बेरायहैयो आरो मा बिनिफ्राय गामियाव थाग्रा हिसाबै जोङो टाउन गिदिर गिदिरफोरावबो बेरायनो थाङो बेहाय जेनेबा धरिलक बङाइगाव बायदि बङाइगावआव बागेश्वरि मन्दिर दं बे बागेश्वरि मन्दिरखौ माने दर्शन खालामनो लुबैयो बिदिनो थांनानै दर्शनबो खालामहैयो जोङो थिख बिदिनो जोङो जायगा जायगा मन्दिराव थांनानै खुलुमहैयो आरो फुजा बायदिसिना बिदिनो हैनो थाङो बिनिफ्राय जोङो गामियावबो अनेख नियमजों जोंहा फुजा बायदिसिना होग्रा थानसालि दं बाथौ मन्दिर ओमफ्राय ब्रह्म मन्दिर आरो जोंना लकेलावनो दं बेंथल माबा टाउनाव टाउनाव होनजायो थारमाने शिब मन्दिर बिराद गिदिर दं जों बाहायबो ज'रा जुलिखौ होयो सम सम थाखा फैसानि प्रब्लेम जायोब्ला जोंहा खाथियावनो सुबिदा बायदियै बे शिब मन्दिरावनो जोङो हाबा बायदिसिनाखौ हैनानै लायो आरोमा थिख बिदिनो किसुमानफ्रा न'आवनो होनानैबो लायो गाव गावबा गाव धोरोमनि नियमजों जेरै ब्रह्मआ ब्रह्म ओमफ्राय बाथौआ बाथौजों इफोरबायदिनो जोङो गाव गावनि सुबिदा बायदिखौ मावनानै लानो हायो आरो ओमफ्राय दै दि आरो बिदिनोसै गोजानाव थाङोब्ला आरो गुवाहाटि बायदियाव कामाख्या मन्दिर दं जों बेफोरावबो फुजाबो होयो आरो माब्लाबा माब्लाबा बेरायनोबो थाङो थिख बिदिनो मन्दिर मन्दिरफोराव दर्शन खालामनो हायो आरो जों माने समजों लोगोसे थिख गामिनि मानसि हिसाबै जों माने गोबावजों खेबसे खेबनैखौ बिदिनो दर्शन खालामनो हौयो आरो बोसोराव खनफा गाहाम थिख बेबायदिनो जोङो जोङो बिदिनो दर्शन खालामहैयो

गामिनि मानसि जों हाल खिथि मावो आबाद बायदिसिना मैगं थाइगं बुहुद खिथि खालायो आलु खबि फान्थाव बुहुद किसुनि मैगं गाव गावनि बारियाव मावनानै लायो लाफा बायदिसिना फान्थाव खबि आलु दा सिजोन फैलायबाय नै बारियाव खिथि खालामो गामिनि मानसि हिसाबै आरो गोबांथार मैगंफ्रा उतपादन जायोब्ला जों बाजारावबो एफा एनै फानहैयो थिख बिफोरबायदिनोसै आरो जों गामिनि मानसिया माने गामियाव थाग्रा हिसाबै बे गामिनि खामानि बायदिसिना आबाद खिथिखौथ' मावखानांगौ बिदिनो दा नै सिजोन फैबाय माइ मोनबाय माइ हानोसै माइ हाखांब्ला मारा होनोसै थिख बेफोरबायदियैनो बोथोरजों लोगोसे खामानिया लोगो लोगो फैखायो बेयाव माइ मोनबाय माइआव नांथाबनानै थानोसैलायो गामिनि मानसि हिसाबै

जोङो गामियाव थाग्रा हिसाबैनो गामिनि खामानिखौ फ्रायआनो बांसिनानो बोलो होयो मैगं थाइगं बुहुद आबाद खिथिखौ बोलो होसिननांगौ जायो माने